हांव एक शिक्षक आसा आणी म्हाका प्रेरणा दिवपी शिक्षकां मदीं एक शिक्षक म्हणजे पुरूशोत्तम लोलयेकर सर ते म्हाका हिंदी विशय शिकयताले आनी हांवूय बीन हिंदी विशयाचोच शिक्षक म्हणून हांव कार्यरत आसा तांची शिकोवपाची पद्दत किंवां ते ज्या पद्दतीन भुरग्यां कडेन वागताले ती म्हाका पद्दत म्हाका खूब आवडटाली म्हणजे गरजे वेळार ते भुरग्यांक तापयताले आनी जितले तापयता ताज्या दुप्पट तिप्पट पद्दतीन दुप्पट तिप्पट पद्दतीन ते भुरग्यांक बरें बीन करताले आनी ही एक गोष्ट म्हाका तांची खूब आवडटाली आनी तांचो खंय तरी आदर्श घेवन किंवां तांच्या बराबर इतर म्हजे आनी खूब अशें शिक्षक आसात तेंचे आदर्श घेवन हांव शिक्षक जावपाचें थारायलें